आंनि सेकेण्ड प्रडागआ जाहैबाय मोनसे मबाइलानो बेबो बे मबाइला जाहैबाय रेडमिनि नट' सेभेन बे नट सेभेन सेरिसमोन बे डिभाइजआ एथ'ग्राबमानि मोजां नङामोन जेरैहाय बेनि कमेरा बेटारि बेकाप स्क्रिन बायदिफोरा जेरैहाय जेब्ला गेम गेलेबाय थायो अब्ला बे मबाइला जोबोद दुंनो हमो एथ' मोजां नङा हिटिं इसु दंमोन आरो बेनि केमेराफ्राबो एथ'ग्राब मोजां नङा जेरै केमेराफ्रा स्टेबोल जायामोन आरो बेनि सावन कुवालिटियाबो बेराद खम जेरैहाय सावोना क्लियार फैनो नागिरा सावन ग्लिस्ट जाबाय थायो बायदिसिना बिदि आरो सा सार्च खालामबा मबाइला बिराद दुङोमोन बेनि थाखाय माने माखासे बेराद जोबोद गाज्रिमोन बे मबाइला बेनि थाखायनो बे मबाइलखौ मोजां मोनामोन नेगेटिभमोन आरो बे मबाइला बेराद गाज्रि जाबाय थायोमोन थाब थाबैनो गोदान लानायनि सानबासोनि उनावनो गाज्रि जादोंमोन आरो बानायफिनानै जेरैहाय आरो गाज्रि जाफिनबावदोंमोन गाज्रि जायैनो गाज्रि जायैनो बिदि मबाइला बेराद गाज्रिमोन आरो